جی ہیلو کون بول رہے ہیں جی آداب بولیے ہاں جی عامر بول رہا ہوں جی آپ کون بول رہے ہیں اکرم اچھا کہاں سے بول رہے ہیں نوئیڈا اچھا اچھا کہیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ ہچکچائیے مت آرام سے بولیے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ اچھا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے کہ آپ اپنے بچے کو ٹریننگ دلوانا چاہتے ہیں کرکٹ میں ٹھیک ہے تو وہ کون سے اس کو اسکول کے طرف سے کھیلتا تھا پہلے ابھی بیچ میں کیا ہوا جو اس نے کرکٹ چھوڑ دیا کچھ ہوا تھا کیا اس کو اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایک کام کیجیے گا میں تو ہم اپنی ٹریننگ جو ہے بچوں کو تالک تال کٹورا اسٹیڈیم میں کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو پرسنلی میں ہی بچوں کو ٹرینگ دلواتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے کہا جیسے وہ بچہ پہلے کھیلتا تھا تو ایک کام کیجیے گا کہ آپ اسے میرے پاس لے کے آئیے گا ہاں سوموار سے لے کے شکروار تک ہم وہاں بچوں کو ٹریننگ کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو کوس تو کوشش کیجیے گا کہ آپ سوموار کو آئیے بچے کو لے کے ٹھیک ہے ہم پہلے اس کا پہلا اپنی طرف سے ٹیسٹ لیں گے کہ وہ کتنا سکھا ہے کتنا اسے آتا ہے ہے نا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کوسس کیجیے گا کہ آپ لے کے آئیے اسے کال کٹورا اسٹیڈیم میں اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں میرا ٹائم رہے گا صبح آپ کو میں جیسے بتایا صبح چھ بجے سے لے کے دوپہر کے گیارہ سے بارہ کا ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ایک کام کیجیے گا صبح آٹھ بجے آئیے بچے کو لے کے کیونکہ کیا ہے میں نا ہر بچے کو دو گھنٹے کا ٹائم دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑ آپ آئیے ہم بچے سے ملتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیے گا اوکے اوکے آداب